आङो जुदि गुबुन हादरा थांनो खाबु मोनोब्ला आङो पास्ट इज्राइलखौनो गोसो होयो मानो होनोबा जोंनि खाथिनिफ्राइ सासे थांनाय मानसि दङ हजोंहाय माने खामानि मावोब्ला हजोंनि थाखाया ओजों जोंनि इण्डियायाव सौफैयोबा गोबां जाफैयो जाहैदों दा बिनिखायनो जुदि खामायनो नखर मोजां सामलायनो रां खाउरि खामायनोब्ला इज्राइलाव मोजां होननानै बुंदों बै मानसिया दा खोनानो मोननाय बायदिब्ला माने थांग्राया बिसिया थांदों फेमेलि गोनां फिसाया न'आवनो थायो गथ'फोरखौ नायो दा दानफ्रोमबो एख लाखनि बारा हरो होननानै खिथायो फिसाया ओंखायनो इज्राइलाव जुदि खाबु मोनोब्ला आङो थांनो लुबैयो आरो लोगोसे मोनसे ओरैबायदि जोङो निउसफ्राव मेडियाफ्राव आरो बेबायदिनो मेगाजिनफ्राव फरायनो मोनो माने इज्राइलनि जे मेलेथारिफोरनि फ्रटेकसन बिसिनि फ्रटेकसनआ बिराद गिलु फालु माने गनायनांगोन आरो गुबुन गावसिनि दुसमनफोरा जुदि गोजौजों मानि मिसाइल फोर गावहरोबा बिसिनि फ्रटेकसनआ ओरैबायदि गावथे जोबनो हायो होनदों मानि थरसे थरनैबाबो गावथे जोबनो हायो खोनानाय बायदिब्ला दाउ मासेबो बिसिनि देशआव गुबुन देशनि बिरलांनो हाया बेबायदि खोनानो मोनो आरो दा बेसेबां सैथो बेखौथ' मोनथिला निउसफोरावसो खोनानो मोनबाय दा बेनिखायनो आङो बेहाय थांनानै बेरायहैनो लुबैयो आरो लोगोसे मोनसे माने रिलिजियास एसफेख आवबो आङो बेराय हैनो लुबैयो मानि जिसुनि जे सारिजानाय जिसुनि जे थैनाय बिनि खामानि मावनाय हिसटरिखेल जायगा फोरखौबो आङो नायनो जोबोद गोसो बिनिखायनो आंनि पास्ट जे आङो थांनो लुबैनाय गुबुन देशआव बियो इज्राइलआनो